लाइमोनफोरनि गेजेराव साख्रि गैयैनि सोमोन्दै नोंथाङा मा सानो दिनै आंनि कुयसना बिदि जादों सोंनाया लाइमोनफोरनि गेजेराव साख्रि गैयैनि सोमोन्दै आं बुंनो सानो जे माखासे लाइमोनफोरा फरायनानै जोब्बाय ओमफाय आरो बिसोरो दा साख्रि नेनानै दं थेवबो आङो जोंनि सरकारखौसो सानो मानि बिथां बिथांमोना गोजौ मासियाव थानाय गेदेरफ्रा माने जेसेबां बिसोरो मानि साख्रिफोरखौ सल्प खालामा मानो बे लाइमोनफोरनि गेजेराव साख्रि गैयैनि जाहोना जोबनाय नङा मोजाङै नायनो गोनां साख्रिनि माखासे रोखोमफोरा मामा दानि कुयसना फैबाय माखासे साख्रिनि रोखोमफोरा जाहैबाय जोङो लाइमोनफोरा गावसोरो फरायनायनि लामाखौ बिसोरो गावसोरनो थि खालामनांगोन आरो थिख खालामो बे लामाया गावनि थाखाय मावनानै जानो हागोन बेखौ बिसोरो नायनांगोन जेरैहाय डक्टर इन्जिनियार एबा फोरों टिसार गुबुन गुबुन थायो नै बेफोर रोखोमफोरखौ बिसोरो साख्रिनि लामाफोरखौ नायनानै बिसोरो फरायनाया मोजां दानिया नेक्स कुयसन बांसिन साख्रि ओंखारहोनो थाखाय सोरकारा मा मा खालामनांगौ बांसिन साख्रि ओंखारहोनो थाखाय सोरकाराथ' गोबांथार बियोस सारकुलारफोर होनांगोन निउस मिडियाफ्राव सारकुलारफोर होनांगोन होमबासो साख्रिनि भेकेनसिफोरखौ मिथिगोन ओंमफ्राय जोंनि फरायनानै थानाय लाइमोनफोरा होमब्लासो बावहाय मानो इकजामफोर हैनो हागोन फोरिकाफोर हैनो हागोन आरो बावहाय हाबनो हागोन आरो साख्रियाव